پچھلے ہفتے میں مارکیٹ گیا تو میں وہاں سے ایک شوز خریدا وہ ایڈیڈاز کا تھا اور مجھے شروع شروع میں بہت اچھا لگا دیکھنے میں اور پہننے میں بھی جب میں گھر پہ لا کر دو تین دن سے یوز کر رہا ہوں تو جگہ جگہ سے اس کی سلائی کھل رہی ہے اور کوئی خاص نہیں لگا مجھے پسند بالکل نہیں ہے اس میں بہت ساری کمی نکل آئی اس وجہ سے مجھے وہ شوز پسند نہیں ہے اور میں دقت محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ دیکھنے میں کچھ اور لگ رہا تھا اب جگہ جگہ سے سلائی بھی نکل رہی ہے